हेल्ल' ओ मालिक आच्चा आं खामानि मावनो लुबैदोंमोनलै नोंथांनि माबायाव सार लेबार हिसाबै माबा मोनसे खामानि मावनो लुबैदोंमोन आं औ लेबार फोर नांगौ नामा

अ

अ अ अ

अ जेनेबा मिस्ट्रिफोरनो हरनांगौ आरो ना औ औ औ अ माने गोजौआव थिखांना हरनांगौ बारखोहरनांगौ ना औ औ आच्चा हानायाथ' हागोन हानायाथ' हागोन दा मा माबोरै होयोथाय मुजिराफोरा औ औ औ औ दे देनाय अ मासआव तारमाने एसे बारा होजाया होनबा बे खामानि खामानियाथ' लहा लहिनिथ' गोब्राब एसे माबाना मा होनो अ दस्राफ्रा मा मा फालाय अ जखाया खुनुरखम खुनुरखममोन ओमफ्राय मा माबायदि खालामनांगोन लिरनानै दोननांगौ अ ओमफ्राय आरो बिनिया बिनियालाय माबोरै मुजिराफ्रालाय

दे होनब्लालाय बिदिखौनो खालामदो अ एसे नुजाबायनानै माबालायनांगोन ना

जेनेबा माबा लांनाय माबा मानायखौ आं एसे एनै लिरना दोननाय मानाय हानाय नङा होनबा दे जागोन दे होनब्ला आं माब्ला थांनांगौ जाखो माब्ला लोगो मोनहैगोन जेनेबा अ आङो बै माबालै नारजिरिपारानि क'क्राझार खाथिनि क'क्राझार खाथि नारजिरिपारानि खोनाबायना सार

होनबालाय औ दा बेनिखायनोथ' सोंहरखादों आङो माब्ला थांनांगौ दे होनब्लालाय औ औ दे दे जागोन दे होनबालाय अ अ

अ दे होनबालाय आं जानानै ग्रोब एगार'तासोआव लोगो हमहैनोसै दे दे अ दे जाबाय दे